हम एक दिन रामनगर गए साड़ी लेने के लिए तो गए साड़ी देखें एक खो नीला कलर दिखाया एक खो पीला कलर दिखाया एक खो लाल कलर दिखाया एक खो गेहुआँ रंग में दिखाया था लेकिन हमें न सबसे अच्छा हमें नीला कलर वाला लगा वो साड़ी हमें बहुत अच्छी लगी तो बोले कि हमें ये साड़ी दे दीजिए तो वो साड़ी थोड़ा महंगा था लेकिन फिर भी हमें पसंद आ गया तो हम एक सौ कुछ रुपया छुड़वाकर मतलब ढाई सौ की साड़ी लिए साढ़े तीन सौ की दे रही थी तो ढाई सौ की साड़ी हम लिए उससे लेकर घर पर आए तो साड़ी देखें हस्बैंड से बोलें कि हम ये साड़ी लेकर आए हैं तो कहे चलो अच्छी है तुम्हें पसंद है तो हमें भी पसंद है पहन लो तो जब हम उसे खोल कर घर पर देखने लगे पीछे तो देखे साड़ी कैसी है खोल कर अच्छी लगती है कि नहीं जब खोलकर देखने लगे तो साड़ी किनारे पर थोड़ा सा फटी थी तो अपने हस्बैंड से बोले कि अरे ये तो साड़ी में जट लिया देखो ना साड़ी कैसे दिया तो हम साड़ी लेकर रामनगर वापिस गए जब गए उसके दुकान पर तो बोले कि भैया ये साड़ी कैसे आपने दिए साड़ी फटा है दुकानदार से हमसे कही सुनी हो गई कुछ ज्यादा ही तो फिर आखिर में करके दुकानदार ने साड़ी फेरे लेकिन दुनिया में ऐसे ऐसे लोग लोग हैं बताइए खराब खराब पैसा पूरा लेते हैं और सामान घटिया घटिया दे देते हैं ऐसे जब कहें तो फिर दुकानदार ने साड़ी वापिस की हमें साड़ी दूसरा दिया